हा मां बस में सफ़रु कंदी आहियां ऐं हाणे मां मदुरई खां रामेश्वरम वई हुयमि जेका एस टी बस हुई ॾाढी बुरी हालत हुई जीअं बस बिठी तीअं माण्हू धका ॾेई चढ़नि पिया वेहण जूं सिटूं घटि हुयूं माण्हू बिही करे हलनि पिया ड्रायवर जी जॻहि ते बि माण्हू वेठा हुआ बस जेकी जी खिअ बस पहिरीं ॻाल्हि त साफ़ु न हुई बस जी साफ़ु सफ़ाई न कयूं सामानु रखण लाइ मथे जेके अ जेके एंगल्स लॻल हूंदा आहिनि हो बी थोरा टुटल हुआ असां सामानु बी पंहिंजे कछ में खणी विहणो विहणो पियो पए ऐं बस जेका हुई साफ़ु सफ़ाई न हुई बिल्कुलु सॼी मेरी ऐं माण्हू त इअं बिही रहिया हुआ एॾी गर्दी जो कंडेक्टर हुओ उहो बि बस में वञे पियो भरंदो वञे पियो भरंदो हालत जामु ख़राबु हुई जेको ड्रायवर हो उनजी सिट ते बि वञिणो न हो ऐं उहो बि वॾा वॾा स्पिकर लॻाइ करे हलंदो पियो हले जीअं तकलीफ़ु पई थिए असांखे जामु ओव्हर ऑल माना बस जो यात्रा सफ़रु करणु अगरि क्लीन हुजे बस त सफ़रु कजे एंड जिअं त बस जेका नीट एंड क्लीन या त प्राइवेट बसेस आहिनि एसी बसेस आहिनि जेके उनमें वधीक पैसा ॾेई करे वञिजे न त लोकल बसेस जी जेका हालत आहे उहा त जामु बुरी आहे माण्हू लटकी लटकी करे हिकु ॿिए जे मथां हल भा एॾी गर्दी गर्दी गर्दी खणी चऊं पिया कंडेक्टर खे लिमिट ई नाहे खणण जी किथे न किथे हू स्टॉप करे ई नथो सघे इनकरे जामु हालत ख़राबु हुई बस जी जीअं मां मदुरई खां रामेश्वर वई हुयमि